आं सासे ओंखाम संग्रा दा बे ओंखाम संनाय बेलायाव मा मा ओंख्रियाव मा मा होनांगौ मा मा होब्ला स्वाद जायो आं दा बिखौ बुंलांनो नागिरबाय आरो दा जोङो बर'आव अनला ओंख्रि सङो अनला ओंख्रियाव दा जोङो खारै बाहायो खारै बाहायनानै जोङो खारै होब्ला माबादि जायो खारैल'थ' जाया हालदैबो होनांगौ जाहैबाय दा हालदैजों खारैजों मजबुथ जायोब्लासो गोजा गाबनि जायो आरो होमब्ला अनला ओंख्रिया खोब जुथ गोनां जाबाय आरो दा मैथा ओंख्रि संंनांगौ मैथा ओंख्रि संनायावबो जोंहा बर'नि माबा हिसाबै जोंयो मैथा ओंख्रि आव बानलु गोसा जाब्ला बाव फाथां थां मोनो बेनिफ्राय जोङो ना बेदरफ्राव फैयोब्ला बर जोङो बर' हिसाबै जानायाव जोंनियाव जोंथ' मस्ला मस्लिखौ खुब खम जायो नालाय अब्लाबो संनाय खावनायफ्राव खुब थेस्ट गोनां संनोब्ला माखासे जिनिसफोरखौ अबेजों गोथाव जायो बेफोरखौ होदेरनो जोंहा बर'नि माबायाव दं आरो अबेबा ओंख्रि आव जोंयो अन्थाइ बाजाब होनो हायो बेदरफ्राव आरो ओरैहाय नोरसिं दं नोरसिंखौबो होनो हायो जोङो आर बेनिफ्राय जोङो आरो दंबावो माखासे माबानानै जोङो संनाय खावनायखौ खोब मोजां संनो रोङो बा संनांगौ जानानै फैयो आरो दा नोङो मोनसे ओंख्रियाव जोङो मस्ला मस्लिखौ खम जायो हिसाबै जोंना ओरैहाय संख्रि बानलुफोरखौनो ज्रोम होखाबाय जोङो बेनिफ्राय जोङो माखासे होनांगौ बेसादखौ होबाय दा खारैखौ जोङो माजों खालामो जोङो खारैखौ बेसरखौ जोङो सावनानै हाथफ्ला खालायो आरो हाथफ्ला खालामखांनायनि उनाव जों बिखौ मा खालामो जेब्ला हाथफ्ला जाबाय अब्ला जोङो बिखौ दैजों गलायनानै सिथमनानै दोनो आरो एनिफ्राइ अब्ला बे हा सिथमखांनायनि उनाव जोङो दोनबाय न'आव दोनबाय जेब्ला ओंख्रि ओंखाम सङो अब्ला नांगौ बादि ओंख्रि ओंखाम संनायफ्राव नांगौ जायोब्ला सबाय ओंख्रि संनायाव नांगौ जायोब्ला जों बिखौ खारैखौ फसरो आरो दा दारेक फसरबाय आमफ्राय जेसेबां नांगौ इसेबां नांगौ खिनिखौ होबाय बिनिफ्राय दा ओमफ्राय जोङो बिखौ दोननानै आरो जोङो बेलेग माबायावबो जोङो सबायफ्रावबो होनो हायो गासिबावबो होजायो होनायालाय किन्टु जोङो अब्लाबो मोननै ओंख्रियाव बाहायनाय जायो आरो खारैखौ अनला आरो सबाय दा बेनिफ्राय जोंहा दा ओरैनो संनाय खावनायाव जोङो खारैनि थैयारि खालायनायाव ओरै थालिराबो जायो जों दा बेसरखौ मोनाबा थालिरखौ बाहायनांगौ जानानै फैयो थालिराथ' जोङो बबे थालिरखौ बानायो होनोब्ला आथिया थालिरखौ बानायनाय जायो भिम दा बे भिम थालिरखौ जोङो जिरनानै फोराननानै सावनाय जायो आरो सावनानै हाथ्फ्ला खालामो आरो हाथ्फ्ला खालामखांनायनि उनाव जोङो बेखौ सिथमनानै दोनो आरखि बे मोननै आरखि बेसरजों थालिरजों बेखौ जों खालायो खारैनि फखेयाव खारैनि फखेयाव आरो दा बेनिफ्राय जोङो नांगौबादियाव बाहायबाय

जोंथ' दालि दुलिफोरखौथ' खारै होनांला खिन्थु नैबे खेचारि दालियाव होयो आरो खारैखौ खेचारि दालियाव होनाय जायो खेचारि दालिफ्राव खारै होयोबा एसे मामा जायो जानायाव एसे स्वाद जायो दा बे हिसाबै जोङो खारैखौ होनाय जायो आरो खेचारियाव आरोबाव जोंहा दा संनाय खावनायाव बेखिनिखौनो माबानानै जोंनि बर'नि गांनाय लोंनायनि माबाया बेनो आरखि आमफ्राय दस्रा दस्रिखौथ' मा खालायबावनो आमफ्राय ओरैहाय जोङो दा नाफोर एवोबा थावजोंसो एवखायो आरो मैथाजों सङोबा खोब स्वाद गोनां जायो नाया बुरजाब्ला मोजां जायो जानो लोंनायाव बेनिफ्राय दा जोङो ओरैनो माबाफ्रावथ' मा होनो नाफोर लायनायाव बिदिनो जेखाय खबाय गुरनाय जेफोरजों सारहैनाय जायो आरो

बेहायबो हारसिङै थांबाथ' बहा लोगोफोर लांफानांगौ जाहैबाय हारसिङैथ' मोननो थाङा नाखौ जेफोरजोंबाबो बा जेखायजोंबो जेब्ला बयबो गुरगोन अब्लासो दैया मोनसे माबा जानानै मोनो जे सारनायाबो बे रोखोमनिनो बयबो सारबासो नोंनाव नाया मेंनानै मोनगोन आरो बयबो होनाय जानानै मेंनानै मोननाय जागोन आरो दा बेफोरखौ जोङो मैथाजों सङो एखनबा अनलाजों संबाय बेफोरबादि रोखोम आरो जोंनि जानाय मेन बर'नि आखुथाइया बेनो आरो मैथा अनला ना